हाँ हम अपनी फसलों को बेचते हैं हम अपनी फसलों को बेचने के लिए अनाज मंडी ले जातें हैं वहाँ पर हम अपनी फसलों को या तो सरकारी भाव से बेचते हैं या फिर जो मुख्य व्यापारी होते हैं वह खरीदते है उन्हें बेचते हैं हम हमारी फसल को बेचने के लिए यदि दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के टैक्स देने होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए हम अपनी फसल को सरकार या बिचौलिया व्यापारी को ही बेचते है